भारत में हेल्थ की देखभाल की समस्या शिस्टम जो है जो आज भी बहुत ही दिक्कत देदायत होता है आज भी उतना समय नहीं है मतलब उतना अच्छा होस्पिटल्स नहीं है जैसे गाँव सब में देखिए सरकारी होस्पिटल सब है मगर वैसा डॉक्टर नहीं है जो इलाज करें अगर डॉक्टर है तो ऐसा दवा नहीं है जो वो देख के उसको दवा दे जैसे मान लीजिए टी बी आजकल टी बी आम बीमारी हो गया है उसका भी इलाज करने या कराने जाइएगा सरकारी होस्पिट में तो उसके पास उनका वो दवा सब नहीं मिलता है मिलता है ना उसका चेकअप करने का जैसे खून चेक हुआ पेशाब चेक हुआ तो ये सब करने का भी वो ये मशीन सब नहीं है और सर्च में देखा जाए तो सरकारी होस्पिटल सब है मगर उतना जो कहिएगा देखभाल करने वाला डॉक्टर सब होना चाहिए वो ऐसा नहीं होता है तो इसके लिए क्या होता है हम लोगों को प्राबिट में जाना पड़ता है कुछ भी होता है तो प्राबिट में जाइए तो कहने का अर्थ है कि सरकार जो है सरकारी होस्पिटल देते हैं कि आम जनता को जो गरीब जनता है महिलाएँ हैं पुरुष हैं जो गरीब आदमी वो सब जाके इलाज कराएं मगर वैसा साधन नहीं है जो हम लोग जा पाएं तो ऐसे में हम लोग को बहुत होती है तो सरकार से अनुरोध है कि अगर होस्पिटल है तो उसको थोड़ा सही करवाइए उसमें अच्छा डॉक्टर दीजिए आ दवा सब भी फ्री दीजिए जो आम इंसान जो है जो बाहर ना भटके अगर ये दुखिया को बो जानते ही हैं कि गरीब सबको आदमी सबको कितना दिक्कत का सामना करना पड़ता है आप जो अमीर है उन लोग को तो कोई दिक्कत नहीं है वो लोग तो प्राबिट में जा के करवा सकते हैं इलाज करवा सकते हैं सब कुछ करवा सकते हैं मगर जो गरीब आदमी है वो कहाँ जाएंगे इलाज कराने इसमें तो क्या होता है वो मर भी जाते हैं अपने जान से भी जाते हैं तो इसलिए सरकारी होस्पिटल में भी बहुत दिखता है अभी भारत द्वारा तो अपने सरकार से मैं अनुरोध करती हूँ कि सरकारी होस्पिटल जहाँ नहीं बना है वहाँ बनवाइए और जब जहाँ बना है वहाँ पे डॉक्टर का सुविधा दीजिए और हर एक चीज का इलाज होना अनिवार्य कीजिए और दवा सुविधा भी रखें धन्यवाद